हांव जेन्ना घराकडेन बेकार आसता तेन्ना हांव टी व्ही पयता रिल्स पयता मागीर नेट नेटफ्लिक्साचेर मुवी पयतां आनी सोंग्स आयकतां मागीर एंटरटेनमेंट कॉमेडी शोज पयता क्रिकेट टी व्ही पयतां अशें तरेन हांव म्हाजो टायम आसा तो यूज करतां मागीर हय हय आमच्या गांवान हांगासर खूब जाणां फामान बी वयता तेन्ना सोंग्स म्हणटात जाल्यार भितर अशें करून ते कामूय बीन करता आपल्या वांगडा अशें करून सोंग्सान म्हणून म्हणून ते कामूय करता आनी आपलें कामूय करून घेता